आं नमस्कार हांव हांव प्रकाश फळदेसाय मड मडगांवच्यान उलयतां हांव म्हा म्हाका काणकोण वायल्ड लायफांक सॅन्च्युरी आसा पळय ती थीं येवपाक जाय आसलें मागीर थीं येवपाक जाय सादारण काणकोण साकून कितलें किलो मिटर आसा आं हां म्हणचे एनिमल्स बी पळोवपा मेळटा काय कितें

आं हां हां

बरें आसा

आं

आं हां बरें आसा आं हां

आं हां तशें स्पाॅटाचें सारकें नांव जाणा तूं ते झाड पळय ट्रीयेचें पळय तें हट्स आसा पळय ते हट्स आनी परतगाळी थंय रावपाची वेवस्था बी कितें आसा रात्री रावपाची